जेह्का मेरा पसंदीदा मेरा सिंगिंग बिच ऐ ओह् हिंदी म्यूजिक ऐ जेह्का मिगी बड़ा गै पसंद ऐ ते हिंदी म्यूजिक ते क्लासिकल म्यूजिक बी इसदे बिच गै आई गेआ ऐ ते मिगी एह् बड़ा गै पसंद ऐ जियां मेरे मेरे जेह्ड़े फेवरेट सिंगर न उसदे च सब तू पैह्लें लता मंगेशकर दा नाम आंदा ते श्रेया घोषाल दा नाम आंदा ते उसदे बाद जेह्के अजीत सिंह न उंदा बी नाम आंदा ऐ कुमार सानू होइये उंदा नांऽ आंदा फदित नारायण होइये ओह्बी बड़ा गै प्यारा गांदियां अलका उदित नारायण बी बड़ा प्यारा गांदे ते अलका याज्ञनिक न जेह्ड़ियां ओह्बी मिगी बड़ियां पसंद न सिंगिंग मिगी शुरू कोला गै बड़ी पसंद ही ते जेह्ड़ियां लता मंगेशकर न उंदियां में सारे गाने सुने दे न मिगी सारे गै पसंद न अंऊ पूरे दिन बी गाने सुनी सकदी ते मिगी गाना बी बड़ा पसंद ऐ ते जेह्का मेरा फेवरेट जेह्का म्युजिक ऐ ते इसदे च क्लासिकल गै आंदा ते जेह्का मेरा फेवरेट ऐ ते इसदे च सारा इयै